मैं अपने किसी भी कार्य की अगर कोई टीका टिप्पणी होती है कोई अगर मैं पुछ पर उस बात को कुछ अगर वह व्यक्ति मेरी तारीफ में या मेरी कमी में अगर तारीफ करेगा तो उसका तारीफ को मैं अपने सर आँखों पर लूँगा और उसे धन्यवाद दूँगा लेकिन हाँ किसी ने अगर मुझे कमी बताई और वाकई वह कमी है तो उस कमी को मैं समझूँगा कि वाकई में कमी हूँ मेरे में कुछ कमी है या मैं अपने इस चीज़ को मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसको मैं कहीं कमतर है तो उसके लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ तो अच्छा करने के लिए मुझे अच्छा करने के लिए अच्छा बनाने के लिए अच्छा उस चीज़ को समझने के लिए मुझे कुछ अच्छा करना होगा अच्छा सोचना होगा तभी मैं अच्छा कर पाऊँगा तो मैं उसको अन्यथा ना लेते हुए सामान्य सोचूँगा और उस आदमी का उस व्यक्ति का धन्यवाद दूँगा कि उसने मुझे कुछ बताया है समझाया है तो उस कमी को दूर करने का प्रयास करूँगा रही बात चित्रों की चित्र में अगर उसे कुछ कमी उसे लगी है कि मैंने भाई यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर कोई वह अच्छी पेंटिंग बनाई है अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की बनाई है या मैंने किसी बंसी की बजाई बनाई है या मैंने कोई मयूर बनाया है या मैंने हिरण का बनाया है या मैंने बाबा अम्बेडकर साहब की तस्वीर बनाई है या मैंने प्रभु श्री राम की तस्वीर बनाई है या महादेव की बनी है या हनुमान जी की बनाई है या कोई सी भी चित्र अगर मैंने बनाया है तो उस फोटों में उस चित्र में उसके अनुसार उसमें उसका वर्णन होना चाहिए वह क्या पहनते हैं वह कैसे दिखते हैं उनमें क्या होना चाहिए उनके चेहरे पर क्या अच्छा आ सकता है जिससे वह चित्र बेहतर बन सके वह चित्र अच्छा दिख सके इस प्रकार से उसके चित्र में वह चीज़ का आभा प्रदर्श प्रदर्शित हो तो इस प्रकार से चित्र को बेहतर बनाने के लिए पिछले चित्रों से कुछ सीखना होगा अगर पिछला चित्र अच्छा नहीं बन पाया तो उस चित्र में क्या कमी रह गई उसमें अपन ने कहाँ पर कमी छोड़ी अपन ने उनके कानों के या नाक के या आँखों के कौन से भाग में अपन ने उस चीज़ को देख सकते थे अपन के भई इस अपन इसके अंदर यह कर सकते थे पर अपन वहाँ कोई चूक गए तो उससे प्रेरणा लेकर अगले चित्र में हम उसको पूर्ति कर सकते हैं क्योंकि अगर वह चित्र में हमने कहीं कमी छोड़ दी है तो वह चित्र वाकई देखने वालों को लगेगा के यह चित्र थोड़ा सा कम कम बना है या उसमें उसका जो उसका जो स्वरूप है वह स्वरूप उस उस बात को दर्शित नहीं करता है थो हो हमको उसको वास्तविक स्वरूप को लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी और उस वास्तविक स्वरूप को निखारने के लिए संवारने के लिए अच्छा देखने के लिए उसको चित्रांकित करने के लिए हम फिर उस पर प्रयास करेंगे चित्रांकित करेंगे उस पर कलर भरेंगे उखको धीरे धीरे डिजाइन करेंगे और शनय शनय उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएँगे और एक बेहतर चित्र प्रस्तुत करेंगे ताकि मनभावन चित्र सभी को मन को भा सके